हैलो आं जी बोल्लो अच्छा तुसें रूम चाहिदा होटल च अच्छा अच्छा कोई गल्ल निं हैन साढ़े कोल बी रूम खाल्ली अच्छा स्टूडेंट ओ स्टूडेंट आस्तै असें ऑफर रक्खे दा मतलब जेह्ड़े स्टूडेंट होंदे उनेंगी अस डिस्काऊंट उप्पर दिन्ने होरें कोला मतलब सस्ता पौना हा होर साढ़ा होटल बिल्कुल साफ सुथरा बेडशीटां बगैरा सबकिश क्लीन ऐ सबकुछ ठीक ऐ अं होर किश पुच्छना पुच्छी लैओ अं आं पुच्छी लैओ अगर होर कुछ होटल दे बारै च पुच्छना ऐ ते

ते किट्ठे होइयै कुसै बेल्लै बी थैंक य़ू आस्तै बस